ट्रैक ट्रैक का अर्थ होता है वो रास्ता जिस पर लोग चलते हैं तो हम जब किसी रास्ते से जाते हैं तो उस रास्ते जब वो हमारा रास्ता पूरा हो जाता है या हम कह सकते हैं कि जब हमारी मंजिल मिल जाती है तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है बहुत खुशीमय होती है कि फ़ाइनली हम अपने रास्ते को पूरा कर चुके हैं अपने लक्ष्य तक आ गए हैं और ट्रैक पर हमें मतलब अगर हम रास्ते में कहीं जा रहे हैं तो हमें रास्ते के बाऍं मतलब आगे पीछे दाएँ बाऍं बहुत सी ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो कि हमारे नॉलेज को बढ़ाने में मदद करती हैं या जी जो हमें भविष्य में आगे चलकर काम आती हैं या हम जिसके माध्यम से हम दूसरों को भी मार्गदर्शन दे सकते हैं एक दूसरों को बता सकते हैं कि हमने ये चीज देखी थी वहाँ ये देखा वहाँ ये अच्छा लगा और और ये भी होता है कि